जि'यां असें कुतै बड़ी जल्दी च जाना पौऐ जियां एह्दे पापा आखन कि तूं पंदरें मैंट्टें च नाश्ता त्यार कर ते बड़ी जल्दी होऐ जि'यां असें जि'यां अस अपने घर आलू बोआले दे न ते फटोफट्ट ब्रैड आह्ले ब्रैड बनाई ले आलू आह्ले चाह् जे एह् आखन नेईं फुल्का गै खाना ऐ ते साढ़े घर देहीं ते पेदा दा गै होंदा देहीं च असें चौक लाना तड़का लान्नें आं धनिया पाइयै ते ओह् देहीं दा रेड़ू बड़ा सुआद बनदा ओह् ते इक मिंट्ट च बनी जंदा ऐ खुश होइयै खंदे कन्नै सारे बड़ी जल्दी त्यार होंदा ओह् ओह्दे बाद च जे दपैह्र लंच टाइम ऐ ते जे अस उसलै कुतै जाना दपैह्री जेल्लै अस खानी होंदी रुट्टी ते नमकीन चावल बनाई ले जल्दी जल्दी जि'यां केईं बारी आलू उबले दे पेदे होन तां फटाफट आलू पूड़ियां बनाई लेइयां जां धोती मुगी दी दाल बड़े तौले बनी जंदी ऐ उसी ते भलेआं टाइम नि लगदा ऐ ते दस मिंट्ट च त्यार होई जंदी धोती मुंगी दी दाल जि'यां अपना धोती मुंगी दी दाल होई गेई जि'यां अपने अपने घर पालक ऐ कट्टी कुट्टी दी पेई दी ऐ ते पालक बड़ी जल्दी बनदी ऐ इ'यां आलू प्याज दी सब्जी बड़ी जल्दी बनी जंदी ऐ ज्यादा हा ज्यादा बीह् मिंट्ट लैंदी ऐ जां पंदरां मैंट्ट लैंदी ऐ ते ओह् बड़ी सोआद बनदी हरियें पूंकें आह्ली सब्जी ओह् तुस खाना बी पसंद करने ऐ ते होर बी कोई आक्खै कि एह्दे कोला बी जल्दी चाहिदा सानू ते फटाफट अस में ते आलू दी डिश बड़ी जल्दी त्यार करनी आं क्योंकी ओह् बच्चे बड़े खुश होई खंदे न साढ़े बच्चें गी इ'न्नी पसंद ऐ बच्चें दे पापा ई बी बड़ी पसंद ऐ ते फटोफट आलू दी चिप्स बनाई ते जिद्धर जाना चलो जी हरी मुंगी दी दाल बी जल्दी बनदी ऐ जि'यां एह् चीजां जेह्ड़ियां बड़े तौले तौले त्यार होई जंदियां जि'यां साढ़े घर गै कोई सब्जी ऐ हरी सब्जी ऐ कोई घर दी कड़म ऐ फटोफट बनाई लेई इक सीटी मारो कड़म त्यार ऐ इ'यां दुद्ध दा पनीर कड्ढे दा होऐ फटोफट पनीर दी भुर्जी बनाई उब्बी दस मिंट्ट च बनी जंदी

ते जियां सानू बड़ी जल्दी जल्दी करियै ते अस जन्ने होन्ने आं ते इस टाइम बड़ा टाइम बी बचदा ऐ केईं बारी बच्चें ई होंदा मम्मा आज अज्ज तुस शैल जेहा नाश्ता बनाइयै देओ होर जल्दी करेओ सानू स्कूलै ई लेट होआ न ते होर कुछ नेईं ते फटोफट आलू दे लम्बे लम्बे कट्टे ते ओह् जिसी अस आखने आं इयां सनैक्स गै कट्टियै त्यार करी उड़े ते ते इस बास्तै अस बड़ी जल्दी जल्दी करने इ'नें कम्में च ते बच्चे बी खुश होंदे एह् बी खुश बच्चें दे पापा बी खुश सस्स जेह्ड़ी बड़ी खुश रौंह्दी ऐ इस कम्मै च क्योंकि उं'दा प्यार बड़ा जरूरी ऐ उं'दा आशीर्वाद बड़ा जरूरी ऐ ते कम्म सानू करने गै चाहिदे न जिस कम्मै च खुशी होऐ ओह कम्म बिच्च बड़ी तृप्ति बी मिलदी ऐ संदोख जिसी अस आखने आं बड़ा संदोख बी होंदा ऐ ते होर बी जल्दी बनाना होऐ इक साढ़े घर रैसिपी बड़ी खुश होइयै खंदे न सारे जनें जिसी अस मद्दरा आखने आं डोगरी बिच्च ओह् ते भलेआं बड़ी जल्दी बनदा ऐ ओह्दे बिच्च फटोफट बेसन सुट्टेआ काजू बदाम पाए बिच्च बिच्च ड्राई फ्रूट पाया ते दुद्ध बिच्च ओह् रलाया ते बड़ी जल्दी बनदा ओह् बच्चे खुश होइयै पी लैंदे नाश्ता ग्लास ग्लास पीता ते बच्चे भलेआं बड़े खुश होंदे न ते एह् चीजां जेह्ड़ियां अस बड़ी बड़ी जल्दी करी सकने आं नेईं कुछ लब्भै फटोफट ढोडा बनाई लेआ परौंठी बनाई लेई एह् चीजां जेह्ड़ियां बड़ियां तौले बनी जंदियां न प्याज आह्ली परौंठी मूली आह्ली परौंठी पनीर आह्ली परौंठी गोभी आह्ली परौंठी एह् चीजां अस बड़े खुश होइयै खन्ने आं ते इस आस्तै एह् चीजां पसंद न उ'नेंगी